पयलू आमगे मशीं आसताल्यो तेन्ना मागीर म्हशीं हाडून म्हशी आमच्यो गट्यांक आस आसताल्यो तेंकां पयलू सोडूंक मेळनाशिल्लें न्हू पयलू आनी तांकां घरान हाडलें म्हणटकीर बांदतालीं आनी तांकां तण घालतालीं तण म्हणल्यार कशीं हाडटालीं गोरवांक शेत कापता तें हाडून सुकोन बी आमी तें दवरितालीं सांठोन आनी तें आमी घालतालें मागीर पावस पडलो म्हणटगी हरवो चारो आसतालो तो आमी कापून हाडून तांकां घालतालीं गोरवांक आतां तशें करिना आतां सगलें हेजें घालता विकतें घालता हाडून पयलू खावड बी सगली ती अशी विकतें हाडून घालताली पूण पयशे चड लागनाशिल्ले आतां भरपूर पयशे लागता मागीर दूद काडलें जाल्यार ते अशे आमी दिताली गोवोरमेंट गोवरमेंटा दितालीं पूण तेजो फेट काडटाली गोरमेंटा दिली जाल्यार आनी अशें दिलें जाल्यार तुका तशें फेट काडनाशिल्लें तें दाट आसतालें दूद न्हू आनी गोवोरमेंटा दिल्यार तें कमी रेटीन घेतालें आतां तशें आनी अशें विकलें जाल्यार तें पयलू पांच रुपया पंदरा रुपया लिटर आशिल्लें आनी पांच रुपया पाव आशिल्लो आतां तशें ना आतां आतां फक्त सत्तर अंयशीं रुपया लिटर आसा दूद आनी ते लोकांक आतां परवडना इतलें आनी पातळ आसता दूद फेट काडली म्हणटरीत आनी तेजे आतां पावडर बी करता न्हू दुदाचो पावडर बी करता आतां तसो पयलू तशें करिनाशिल्ली पयलू आमी घरान दूद पेडे करताली पूण ते खावपाक बरें लागताले आतां विकते पेडे हाडीत जाल्यार ते दुदाचे बरें लागना पयलूचे गांवटी पेडे आमी करून खाताली तें बरें लागता आरोग्य सुद्दां बरें आसतालें आनी भायलें खाता आतां आनी खूब त्रास जाता आतां